नमस्कार हाँ जी मनीष बोल रहे हो अच्छा आपकी अटेंडन्स कम है तो उसका तो आपको देखना था आपको आना था इस टाइम नहीं वो तो आपके निजी कारण जैसे की आपका आना या नहीं आना पर आपको तो अभी उस हिसाब से जितने आप बीमार रहे हो उस हिसाब बाद मे भी आपको अटेंडन्स भी लगवानी चाहिए टाइम टू टाइम हाँ जब भी आप अपसेन्ट हो तो एप्लीकेशन दे दे या जो भी है एक बार बता दो कन्फर्म कर दो ना तो ताकि हम भी आप उसका उस हिसाब से आपकी अटेडन्स देख सके हाँ तो ओके नहीं आपके अब जो भी है अटेंडेंस का वो होता है कोई ना आपकी तबियत ठीक नहीं ये मानते हैं पर अभी जो भी इसके आगे की आपकी जो भी अटेंडेंस है वो एक लिमिट होती है उसकी आपको पूरा करना है उसको टाइम टु टाइम आना है हाँ आप अटेंडेंस का हाँ टाइम टू टाइम आना जरूरी है क्योंकि उस हिसाब से आपका जितनी उपस्थिति ज़्यादा हो गई है अटेंडेंस ज़्यादा होगी आपकी आपको ही फायदा होगा आप उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे हाँ मैं देख के बता रहा हूँ अभी हाँ आपकी अटेंडेंस जितनी भी है मैक्सिमम उससे ना बीस पर्सेंट ही कम है कोई ना हमें जितनी होने चाहिए उससे बीस पर्सेंट कम है फिर उसकी टेन्सन की बात नहीं है पर आपको ना आगे से ध्यान रखना है और अभी जितने भी दिन बचे हैं उसको आना है कन्टिन्यू

हाँ तो फर्स्ट एक बार आप कंटिन्यू रखो इससे आगे का कुछ जो भी है आपका करना है उसको रखो फिर देखो क्लास में जो भी चैपटर हो रहे हैं उसका टेस्ट जितने भी चैपटर हो गया जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होंगे आपको उस पे भी फोकस करना पड़ेगा जो भी आपको देखना होगा स्टडी करनी पड़ेगी हार्ड वर्क उसके बाद आप अच्छा रिजल्ट देना है अगर आपकी फर्स्ट टेस्ट अब इसमें अब्सेंट गया तो इसका तो यही है कि या तो आपके वापस होंगे एब्सेंट तो वापस कुछ देना होगा एग्जाम वापस दो उसके बाद अब आप ऐसा करो इसका तो देना ही होगा पर आपके सेकंड टेस्ट में उसका आगे ज़्यादा फोकस करो तो ज़्यादा फायदा होगा देखो एज ए हैडमास्टर मैं यही कहूँगा आपको कि जितना सेल्फ स्टडी करोगे कोचिंग तो हाँ होती है पर यहाँ पे स्कूल मैं आपको जो पढ़ाया वो आके वापस वहाँ पे जाके भी घर पे जाके उसको सेल्फ स्टडी करोंगे जितना ही आपको फायदा होगा अभी तो कोचिंग में जो पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे जो स्कूल में पढ़ाते हैं यहाँ तो आपको स्कूल का समझ में नहीं आया होगा हाँ वो आपका कहना सही है इसको भी है तो आप कहाँ कुछ दे सकते हो या तो आप है ना यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हो उसके जो आपका टॉपिक का जो भी यहाँ पे कोचिंग भी जा सकते हो कोचिंग जाना अगर आपको लगता है की मैं तो जाऊं अच्छे से कोचिंग जाऊं आपकी स्टडी करो जो भी चैपटर रह गया वो पढ़ो तो हो सकता है मदद मिल जाएगी आपको ओके हैव ए नाइस डे